जब मैं अपने टाइम में खाना बनाती थी तो उस टाइम में प्रेसर कुकर नहीं था हम खुले बर्तन में ही खाना बनाते थे और खाते थे लेकिन कुछ समय बाद प्रेशर कुकर निकला तो ऐसे सब बोलने लगे कि अरे प्रेसर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है ज़्यादा समय नहीं लगता गैस की बचत होती है तो हमने भी प्रेसर कुकर अपने घर में खरीद के लाया और उसी बर्तन में दाल गलाना हैं मूंग गलाना कुरथा गलाना मसूर गलाना इस तरीके से जो हार्ड प्रकार हार्ड वाले जो दालें होती थी ना जिनको खुले में पकाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता था तो ये प्रेसर कुकर में हमको आसानी से जल्दी पकने लगा लेकिन हमको धीरे धीरे ऐसा एहसास हुआ कि जो स्वाद खुले बर्तन में पकाने से आता था खाने में वो प्रेसर कुकर के पकने से पकने में स्वाद नहीं आता है तो ये दोनों के पकने में खाने में बहुत अलग अलग प्रकार का स्वाद है